खेढें दा जिद्धर तक तालुक ऐ जां साढ़े टाइम जां साढ़े जमाने च जेह्ड़ियां खेढां होंदियां हियां कि ज्यादा कोई ओपरच्यून्टि सिवाए क्रिकेट दे जां थोह्ड़ा बोह्ता कोई बैडमिंटन होई गेआ ते सिवाए कोई ज्यादा कोई खेढां औंदियां नेईं हियां फेर साढियां अपनियां जेह्ड़ियां लोकल जियां खेढां होंदियां हियां कि गुल्ली डंडा होई गेआ खो खो होई गेई जां को बच्चे जेह्ड़े लड़कियां बगैरा जियां ओह् रस्सा जियां टप्पना अस जेह्ड़ियां खेलदियां हियां एह् सारियां इ'यै लोकल गेमस होंदी हियां बाकी क्रिकेट जां थोह्ड़ा बोह्त बैडमिंटन सिवाए जां बालीबाल कोई अगर बड़ी सलैक्टिव कोई जगह उप्पर कोई होंदा होग ते ज्यादा नेईं बट क्रिकेट ते बैडमिनटन दे सिवाय कोई ज्यादा कोई इंफरास्टर्कचर उस टाइम ज्यादा नेईं हा होंदा बट फिर बी बच्चे जदूं अस होंदे हे ते असेंगी इयां थोह्ड़े मजाक दे तौरा पर गै दिक्खेआ जाए ते असेंगी मार पौंदी ही के घर बापस नेईं औंदा टाइम उप्पर चौह्बी घैण्टे बाह्र दौड़े दे लेकिन अज्ज बिलकुल ओह्दे ओपोजिट अगर अज्ज बच्चें गी दिक्खेआ जाए ते भामें बड़ा ज्यादा इंफरास्टर्कचर एह्दे च डिबैलप होए दा के बड़ियां ज्यादा खेढां न गेमस न बच्चे जेह्ड़े खेल्ली सकदे न जियां क्रिकेट ऐ बैडमिनटन ऐ टैनिस ऐ टेबल टैनिस ऐ फुटबाल ऐ वालीबाल ऐ होर मतलब होर किस्म दियां इन्नियां गेमां न जेह्ड़े बच्चे खेली सकदे लेकिन अनफारचूनेटली साढ़ा दुर्भाग्य ऐ के बच्चे ज्यादा उस पास्सै इन्ने ज्यादा दिक्खै दे गै नेईं क्योंकि जेह्ड़ा एह् मोबाइल आया इक ऐसी चीज आई के पाजटिब जेह्ड़ी साइड ऐ मोबाइल दी इंटरनेट दी ओह् बच्चे शायद अजें घट्ट करै दे उसी ग्रास्प विडियो गेम्स आहले पास्सै ज्यादा चली गेदे होर वीडियो गेम्स इन्ना ज्यादा टाइम मतलब वेस्ट करदे न कि जियां असेंगी डांट पौंदी हा बजुर्गें अपने बड्डें कोलूं के घर बापस नेईं औंदा टाइम दा असें इनेंगी निक्खरना पौेंदा एह् घरा गै नेईं निकलदा ते ओह् इन्ने ज्यादा व्यस्त होई गेदे मोबाइल च विडियो गेम च के ना उसकी ओह् सिर्फ सेह्त आस्तै खराब ऐ बाकी इक बच्चे दी जेह्ड़ी मेंटल जेह्ड़ी डिबैल्पमैंट ऐ ओह्दे आस्तै बी इक किस्म दी ओह् रुकाबट ऐ सोशली बच्चे गी इक किसम दा उन्नै साइडलाइन करी ओड़े दा कि ओह्दे फेसबुक उप्पर भामें पंज सौ दोस्त न हजार दोस्त न बट एक्च्यूलि ओह्दे दोस्त जेह्ड़े होङन शायद दो तिन कोला उप्पर नेईं होंदे लेकिन ओह् फेसबुक दी दुनिया इंस्टाग्राम दी दुनिया च अज्जकल बच्चे बड़े ओह्दे च गै मतलब मैह्दूद होई गेदे उत्थै गै व्यस्त रौंह्दे न बट जियां बड्डे शैह्रें च दिक्खो कि उत्थै ओपरच्यूनिटी ज्यादा ऐ ते उद्धर बच्चे हैन बी हैन उस साइड ऐसा नेईं कि बच्चे जंदे काफी बच्चे उस पास्सै बी हैन लेकिन अगर पूरी रेशो दिक्खी जाए कोई अगर ते ज्यादात्तर बच्चे अपने आप गी मोबाइल गेम च गै उनें लिमिट करी ओड़े दा इलैक्टरोनिक्स च गै लिमिट होई गेदे होर जेह्ड़ी पुराने टाइम च जेह्ड़ियां गेमां होंदियां न साढ़े टाइम च मोबाइल होंदे गे नेईं हे असेंगी मोबाइल शायद मिलेआ जदूं साढ़ी उमर होई पैंती साल असेंगी मोबाइल मिलेआ अज्ज बच्चे गी दो साल च दो साल दी उम्र च घरै आह्ले मोबाइल पकड़ाई ओड़दे होर उसी तिन साल दी उम्र च सारा पता होंदा चार साल दी उम्र च सारा पता होंदा के मोबाइल कि'यां चलाना ऐ तो गेमस स्पोटर्स बच्चें गी उस तरफ जाना चाहिदा ओह् खेलनियां चाहिदियां फिजिकली बच्चे फिट रौंह्दे मैंटली स्ट्रांग होंदे कांपीटिशन केह् होंदा प्रेशर कन्नै जियां टैक्कल करना उसी कि'यां उसी प्रेशर गी कंज्यूम करना ओह् सारा सिखदे बच्चे इनें गेमस जां स्पोर्टस कन्नै होर जेह्ड़ियां एह् नमियां गेमां न सारियां जेह्ड़ियां क्रिकेट ऐ बैडमिंटन ऐ उं'दा लेवल अज्जकल बड़ा उप्पर होई गेदा कांपीटिशन बड़ा उप्पर होई गेदा ते मेह्नत कि'यां करनी ऐ उसी ओह्दे च इक अच्छा खिलाड़ी बनने आस्तै ओह् जेल्लै तुस करगेओ डिस्सीपलिन करना पौंदा एह्दे कन्नै बच्चें दी अपनी जेह्ड़ी जिंदगी ऐ इस डिस्सीपलिन दी बजह कन्नै ओह् सारा डिस्सिपलिन जेह्ड़ा ऐ ओह् उंदी लाइफ च फेर ओह् दसदा अपने आप गी होर ओह्दे कन्नै बच्चे अपनी लाइफ अपनी जिंदगी इक बेह्तर तरीके कन्नै गुजारी सकदे भामें ओह् खेढ दा मैदान ऐ जां भामें ओह् अकैडमिक्स पढ़ाई दा जेह्ड़ा मैदान ऐ भामें उत्थै ओह् डिस्सिपलिन कन्नै अपने आप गी काफी अच्छी तरह् अपने आप गी अपनी प्रसनैलिटी गी शेप करी सकदे न